संसाधन उपलब्ध न होने के कारण महंगे इलाज के कारण और लम्बी कतारों के वजह से हमें बहुत सारे असुविधा होती हैं अस्पतालों सम्बंधों समस्याओं का हमारे जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं